हमर युवा युवती आइ काल्हि डान्समे बहुत रुचि लगा रहल अछि ई हमर जन्माष्टमीमे खूब डांस कयलक आओर नृत्यके सङ्ग रङ्ग बिरङ्गके डांस कय युवक युवा युवती लोगोके खूब प्रकारसँ मनोरञ्जनमे परपूर्ण कए नाचमे अपन स्थानग्रहण कयल अहिठाम युवा युवतियोमे उत्साहक सङ्ग सङ्ग उमङ्ग सेहो बढ़ि गेल छलैक तहि दुआरे आइ काल्हि युवा युवती नाच गानमे विशेष प्रकारकेँ ध्यान दऽ रहल अछि जाहिसँ समाजमे ओकर स्थान नम्बर एकमे आबि रहल छै आओर पढ़यमे सेहो ध्यान लगा रहल अछि आओर सङ्ग सङ्ग नृत्यमे सेहो ध्यान लगा रहल अछि